जोंनि बाकसा जिल्लानि बारहावा बुङोब्लाथ आं मोजां मोजांखौनो बुंगोन मोजाङानो आरो मोजाङानोखा जोंनि बाकसा जिल्लायाव बांद्राय गोलोमनायखौ नुवाखै बा बांद्राय गोजांद्रायनायखौबो नुवाखै मानो होन्ना बुङोब्ला आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो जि नुबोदों आं गासिब गासिबखौबो मिथियाब्लाबो बागसा जिल्लानि जानानै आं गासिबो खना खनलाखौ मिथियाब्लाबो आं थानायनि जिथु एरिया बे एरियाखौ आं मिथिगौ जोंनि जोंनि जिथु बाकसा जिल्लानि बाकसा जिल्लानि सिङाव आंनि आंनि गामियाबो नालाय दा आं गामि बाकसा जिल्लानि सासे सुबुं हिसाबै आङो जोंनि एरियानिखिनिखौ आं मिथिगौ मानो होन्ना बुङोब्ला गोदो जों जोंनियाव गोजांनाय आं गोलोमनायखौ खोब मोजांखौनो मोनबोबाय थादों गोलोम बोथोरावबो बाराद्राय गरम जाया गोजां बोथोरावबो बाराद्राय गुसु जाया जोंनियाव बोथोर सोलायनायखौ बुङोब्ला जोंनियाव गोदो दंफां लाइफांखौ आङो उन्दै समाव जोबोर खम नुबोदोंमोन आरो जोबोर खम माने एसेबां खमद्रायबो नंखाया खिन्थु आथिखालाव जोंनि साखाथियावनो थानाय मानास ससाइटिआ बे मोनसे एन जि अ आ एन जि अ नि जिथु खामानि मावनायजों बा खामानि बिथांमोननि खामानि माव खामानि मावनाया मावनाया जोंनियाव खोब मोजां गोहोम खोख्लैदों जोंनि आबहावाखौ जोबोर मोजां गोहोम खोख्लैदों जेरैहाय दंफां लाइफां जिब जुनारनियावनो जा जों गोदो उन्दै समाव जोङो दंफां लाइफांखौ खम नुबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव जों दंफां लाइफांखौ गोबां नुबोबाय बा बांनायखौ नुबोदों ओंखायनो जोंनियाव दैबानाखौ बुङोब्ला आंथ' जोंनि आंनि एरिया बेखिनियाव आङो दैबानाखौनो खनसेल' नुबाय आंनि थानाय जिथु आंनि जिथु जोनोमगिरि जायगा बे जायगायावथ' आङो दै बानाखौनो खनसेबो नुफेराखै जोंनि साखाथिनि गामिआव सिक्स सेभेन किल'मिटारसो गोजानाव बे आं खनसेल' नुफेरबाय बेयो फिगुरि गामियाव आं नुफेरदों बेयो आंनि गिबि खेब नुनाय आरो बिनिफ्रायनो आङो दिनैसिमबो दैबानाखौ आङो गावनि मेगनजों नुफेराखै मबाइलफ्राव निउजफ्राव नुदों आंनि जिथु मेगनजों नुनाय दि उन्दैनिफ्राय दिनैसिम बे खेबसेल' दैबाना नुनाय आरो जोंनि जायगायाव दैनि आंखाल बुङोबा बागसा डिस्ट्रिकआव दैनि आंखालखौ एसेबां आंखालद्राय नोंआ खिन्थु दैखौ एसेबां जेरै जेरै आंनि आंनि जायगायाव जिनि आं आंनि जोनोम जायगायाव जेरैबायदि दै मोनो बेनिख्रुयै एसेल' खम मोनग्रा दं जा जेरैहाय जोंनि साखाथियावनो थानाय थोरिबारि ओरैहाय जोंनि बाकसायाव बुङोब्ला ओरैहाय निकासि सुबनखाथा बेहाय आं नुदों गावनि मेगनजोंनो एसे खम खिन्थु दै गैद्रायै जाफेरनायखौ आं नुफेराखै आरो आं नुवाखैबो जोंनि बाकसा डिस्ट्रिकआव बेलेग जायगायाव थानो हागौ खिन्थु आं जोंनि बाकसा डिस्ट्रिकआव बेखौ नुफेराखै आरो नुनायबो नङा होन्नानै आं सानो आरो बोथोरनि सोलायनाय बुङोब्लाथ' आङो गोदो आं जोनोम जाजेन्नायनिफ्राय दिनैसिमबो आङो बोथोरखौ मोजाङानो दं बा मोजाङानो नुबोगासिनो आंनो गावनि मेगनजों नुबोगासिनो आं दिनैसिमबो जोंनियाव बिराथ खामखाव खामसि गरम जानाय थोर थोर थोर गोजांनाय बेखौ आं आंनि मेगनजोंनो नुबोदों आरो आं दिनैसिमबो नुबोगासिनो आं दाबो बेबायदि जाफेरनाय नुवाखै गरमबाबो इमान गरम नङा थान्दाबाबो इमान थान्दा नङा जोंनियाव मेडियाम ओंखायनो आङो आं जोथो जोनोमनिफ्राय दिनैसिम नुबोनाय जिथु जोंनि आंनि जोनोम जायगायाव आं बे आं बेखिनिखौ बुंनो हागोन खोब मोजां जायगा आं मोजां मोनो आंनि जायगाखौ आं आंनि जि मोनबोनायखौ आं निजिनि एक्सपिरिन्खौ बिखौ बुंनो हायो आरो आं बाकसा हिसाबै गासिबखौबो मिथिजोबा गासिबनिबो बारहावाखौ बाकसा डिस्ट्रिकनि जेसेबां खना खनला गामि थानाय बा गोजान गोजान जोंनि गोजान जायगाफोरखौ आं खोब मोजाङै बुंनो हाया आंनि जिथु एरिया आं थानाय जिखिनि एरिया बेखिनिखौ आं खोब मोजाङै बुंनो हायो आङो मोजां होन्नानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला आं बे आंनि जायगायावनो थानानै देरनायनि थाखायनो आङो बे आंनि एरियाखौ आङो आबहावायाव एसेबां बया बा गुदुं जानाय गुसु जानाय बेफोर फारागफोरखौ आङो एसेबां गोजान गोजान मोनाखै गरमबा गरम जानाय गुसुबा गुसु जानाय बिबायदि मोनफेराखै आं बेखौल' बुंनो हागोन जोंनियाव बिफां लाइफाङा गोदो जेरै आं उन्दैआव नुबोदोंमोन बेबायदि नं नंलिया खोब आं दहायनो बुंखांबाय जोंनि साखाथियाव थानाय मानास मावजि गेन्द्रि ससाइटिआ ससाइटिनि बानजायनायाव जितु खामानि मावनाय बेहाय जोंनि साखाथिआव थानाय मोनसे नेशनेल पार्क दं बे नेशनेल पार्कआनो जाहैबाय मानास नेशनेल पार्क बेहाय जों गोदो उन्दैआव मैदेरबो नुवा नुफेराखैमोन बा नुवाखैमोन आरो माबा जुनारखौनो नुवामोन खिन्थु आथिखाल मानास ससाइटिनि बानजायनायाव बिसोरनि खामानि मावनायाव दा जोङो मैदेरखौबो गावनि सिलायावनो नुयो मोसाखौबो गावनि सिलायावनो नुयो जों जोङो बेखौ मेगनजों नुनो मोनो आरो बेखायनो आङो बुंनो हायो जोंनि बाकसा डिस्ट्रिकाव बा आंनि एरियाखिनिआव आबहावाया खोब मोजाङैनो दं बा खोब मोजाङैनो होन्नानै आं बुंनो हायो आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय